میں نے زومیٹو ایپ سے نہاری آڈر کری ہے اور جو مجھے جلدی مل جانی چاہیے میرے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اِس لیے مجھے جلد سے جلد اپنا آڈر گھر پر چاہیے سوری اب میں نے اپنے سامنے والے ہوٹل سے منگا لی ہے اور اب مجھے اُس اُسے منسوخ کرنی ہے پلیز اب اُسے منسوخ کر دیجیے میرے مہمانوں کو دیر ہو رہی تھی اِس لیے میں نے سامنے سے منگا لی اِس لیے مجھے آڈر منسوخ کرنا پڑے گا اب اُسے رد کر دیجیے پلیز میم اتنا انتظار نہیں کر سکتی تھی اِس لیے اُسے منسوخ کر دیجیے